ہمیں ہر زبان سے زیادہ اُردو بولنا ہی اچھا لگتا ہے جیسے کہ کچن میں کھانا بنانے کے لیے میں جاتی ہوں تو میں بولتی ہوں کہ امّی کھانے میں سالن کیا بنانا ہے اِسی طریقے سے ہمیں اُردو زبان ہی بہت اچھی لگتی ہے اور بولنا بھی بہت اچھا لگتا ہے اور ہم چاہتے ہیں چاہتے بھی یہی ہیں اُردو کی ہی زبان بولیں ہمیشہ اور ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ سب لوگ اُردو ہی بولیں اور ساری باتیں اُردو میں ہی کریں سب سے پیاری زبان اُردو ہی لگتی ہے